हलो हाँ कितना लेना है

और खाद कौन सा है और बीज ऊज क्या है

बीज में कौन सा

सब्ज़ी में कौन सा कौन सा बीज सब्ज़ी में

बैंगन ओगन का बीज

खाद का भी खाद कितना पाँच किलो पाँच किलो खाद यूरिया दो किलो कितना

ठीक